औ नै आं ओरैनो दङ औ नोंलाय ए मा खबरहाय दिनैलाय ए एसेल'थार ए आंहाबो मोजांसाब मानि थाखाय माने नै गामि खाथियाव एसे प्रग्राम दङ ना बै एसे सिरिम'नि दंलाबायो बेवहायनो सिंगारफोर लेंहरलाबायनो नागिरदोंमोन ओंखायनो नोंनाव एडभाइस लानोसो फ'न खालामदों सोर सिंगारखौ नयन सिंगारआ मानि थाखाय नयन सिंगारखौ मोजां मोनो नोंलाय आंबो मोजां मोनो मोननायाथ' बे मेथाइआ बे गोरबो खनायाव मा दं होनलायलायनाय मेथाइफोरानो बिनि नामाथाय ना बेनोबाथ' बिखौ लिंहरजायोथ' औ हो औ थिकसे रंजानोसै मोसानोसै औ नोंबो फैदो थाब फैखा नोंबो औ फैसाया नयननोथ' फैसाखौ हरनांगोन बियो पन्सास साथि हाजार गाहाम बियोना बिसोरबो ज' औ ज' खालामलायना हरनोसै जाया होनबा औ दे लोगोमोनलायसिगोन होनबा दे होनबा दोननोसै दे औ दे बाय